जोंनि सान्थिपुर ओनसोलाव जोङो बाथौ धोरोमारि सिबिग्रा सुबुंफोरखौ बांसिनै जोङो नुनाय जायो मानो होनोब्ला बे जायगायाव जोङो बांसिनै बर' हारिफोरखौ जों बांसिनै नुनो मोनो आरो बे बर' हारिफोरा बांसिनानो बाथौ धोरोमखौ सिबिग्रा